गए केओ बिहारमे भी अहाँ कहिए खान पान बढ़िआँ छै सभ अच्छा छै अहाँकेँ जे छै से सभ पलिवार मिल कऽ जेतना भी छै सर समाज सभ जाति भाति सभ जे छै बढ़िआँ खाना पीना खाइए ठीकसँ रहैए कोनो दिक्कत नहि होइए आब कोनो दिक्कत होइए तऽ ओ सरकार जे छै अहाँकेँ सभकिछु दैए अनाज गेहूँ चावल दालि सभ पैसा कौड़ी सभ किछु दैए तऽ सभ केओ खाइए सभ पलिवार सबकोइ बारहो बरन